हैलो बस ठीक ठाक ओह् गेआ परसों नाई दी दुकान उप्पर उन्ने बनाई ओड़ेआ भिड्डु ते भी ओह् सोनू निं ऐ भी ओह्दे कोला कटाये बाल भी ओह् ओह्दे कोल चलगे निकलना अं'ऊ बाहरै ई भी ठीक ऐ आया अं'ऊ बाहरै ई